हम जे परसु बैग लेने रहौ आओर ई बैग कऽ कोनो तऽ जरुर कारण हेतै कि लोग एहि बैग कऽ खरिदै छै आओर ई बैगमे बहुत तरहक समान रखि सकै छिऐ आओर बैगसँ बहुत सुरक्षितो रहै छै आ ताला लॉक लॉक करैके बाद कोनो समान जे राखै छिऐ ओहो सुरक्षित रहै छै आओर आइकाल्हिके समयमे जे कतहुँ लए कऽ घुमै छिऐ तऽ एकटा इहो फैंसीयो भए गेल आओर लोग तऽ लए छै अपन पसन्दके बैग एक सँ एक अथी करै छै अनेक प्रकारके रहै छै आ सब रङ्गक रहै छै तऽ लोग पसन्द करि कऽ बैगे लए छै समान रखएके लिए आओर झोलासँ बढ़िआँ बैगे रहै छै आओर सब अपन विद्यार्थियो बुक रखि सकै छै पानियो रखि सकै छै आओर कतहुँ कपड़ा कतहुँ मेहमानी सबमे जाए छै तऽ कपड़ो लत्ता रखि दए छै तऽ सुरक्षित रहै छै